जय झूलेलाल असांजे पाड़े में पंजाबी माण्हू इलाही रहंदा आहिनि ऐं उहे सरदार आहिनि पंजाबी बि आहिनि हू गुरुद्वारे वेंदा आहिनि असां बि उन्हनि सां साणु गुरुद्वारे वेंदा आहियूं उन्हनि जा सभु तहिवार असां मिली करे मनाईंदा आहियूं उहे बि असांजे झूलेलाल जी जे चालीहे में ईंदा आहिनि मंदर हलंदा आहिनि असां सां साणु राति जो भॼन में बि विहंदा आहिनि ऐं प्रशाद बि खाईंदा आहिनि उतां भंडारो वंडारो खाई करे ईंदा आहिनि असां बि उन्हनि सां सभु साणु गुरुद्वारे वेंदा आहियूं लोहड़ीअ में असां उन्हनि सां साणु लोहड़ी बि मनाईंदा आहियूं असांखे उन्हनि जी ठहियल रोटी ॾाढी वणंदी आहे सरसो जा साग ऐं मक्के जी रोटी पंजाबी इलाही शौक़ सां ठाहींदा आहिनि ऐं खाईंदा बि आहिनि मुंहिंजी हिकु साहेड़ी आहे उहो मुसलमान आहे उन्हनि जा बि तहिवार इलाही सुठा थींदा आहिनि जॾहिं उन्हनि जी ईद ईंदी आहे त उहो असांखे खीरणी फिरनी जे खीरणी ठाहे ॾींदा खाराईंदा आहिनि ऐं ई ईद ते खीर खीरणी ठाहींदा आहिनि हुन पोइ असांखे उन्हनि जे हथ जी खीरणी ॾाढी वणंदी आहे ऐं उहे बि असांखे सभु तहिवार असां साणु मिली करे मनाईंदा आहिनि